पंज बाह्रले देशें दे नांऽ न चाइना बांग्लादेश होई गेआ आस्ट्रेलिया होई गेआ कनेडा होई गेआ ब्राज़ील होई गेआ ग्रीस होई गेआ एह् सारे जेह्के न एह् बाह्रले देश ने साढ़े